हैलो स्वीट्स मां तव्हांखे ऑडर ॿ पनीर ॿ जीरा राइस ऐं चारि फुलकनि जो ऑडर ॾिनो हुओ उहो केंसिल करे मूंखे ॿ पनीर ॿ जीरा राइस ऐं ॿ फुलका इन सां गॾु चारि पापड़ ऐं छाछ मोकिलिजो